मुंहिंजो पसंदीदा खाधो दालि पकवान आहे दालि पकवान सिंधियुनि जी शान आहे दालि पकवान मुंहिंजे शहरु उल्हास नगर जी बि शान आहे दालि पकवान खाइण जा तरीक़ा जाम ई अलॻि अलॻि हूंदा आहिनि पहिरियों त पकवान खे खणिजे ऐं पोइ दालि में तोड़े करे विझिजे ऐं पोइ मथां थोरी चटणी ऐं थोड़ो कांदो विझी करे खाइजे ऐं जाम ई मस्त लुत्फ़ ईंदो आहे ऐं मुंहिंजी पर जाम जाम फेवरेट डिश दालि पकवान आहे ऐं मूंखे दालि पकवान खाइणु सां कोई न रोके सघंदो आहे इहे घर मां ऐं मूंखे दालि पकवान खाइणु टोलीअ जो जाम वणंदो आहे टोली असांजे शहर जो जाम मशहूरु दालि पकवान जो दुकान आहे ऐं ॿियो किशोर वारो बि जाम सुठा दालि पकवान ठाहींदो आहे असांजे शहर जा इहे ॿ जाम मशहूरु दालि पकवान जा दुकान आहिनि अगरि केरु उल्हासनगर में अचे ऐं सिंधी खाधो ट्राए करिणो हुजे त इहे ज़रूरु हिते खाइजे